हां कोण उलयता हां हां सांग हय हय सांग टेस्ट तर वीस मार्कसांचो

हय किदें जालें

हय

पात्रां अशी बायहाड करपाची गरज ना एक्चुली चडशें किदें कर जाणां तुका जर समजना नूं जाल्यार पयली एक काम कर तूं पयली तो लॅसन दाखयता सारको वाच ओके लॅसन वाचले उपरान चड फोकोस त्या पात्रांचेर बी अशें दिवूं वचनाका सैम सैमाचे भोंवतणी आसा पळय अच्छेव कित्याचेर आसा ओवर ऑल असो बी प्रस्न येवपाक शकता ओके तुवें लॅसन वाचूंगना हय पूण हांव जर तुका तो आंसर सांगत जाल्यार तुका क्वॅश्श मागीर टॅस्टाक टॅस्ट आनी घालून किदें फायदो ओके ओके ओके बरें एक काम कर तुका पॉसिबल आसा जाल्यार तूं म्हाका मागीर स्कुलान मेळटा किद्या आतां म्हाका फोनाचेर तें सगळें समजवप पॉसिबल जावचेना नी सो तूं जर म्हाका मेळटा स्कूलान जाल्या हांव तुका बरें भशेन बसोन मागीर समजयता ओके टेस्ट परवा नी सो फाल्या माका मेळ स्कूलान ओके हय लेखका बद्दल थोडे तरी येतलें प्रस्न एक प्रस्न बी येतलो चड ना

पळय तशें सगळें सांगप पोसिबल जायना नूं मार्कसांचें तुका किद्याक जाय तूं फकत लेखका बद्दल थोडी म्हायती दवर तुजे कडेन पळय एटलिस्ट वीस मार्कसांचे म्हटल्यार वीस मार्कसांचो टॅस्ट म्हण्टकोच कमीत कमी पंदरा मार्कस तरी पडपाक जाय नी ओके अय ओके ओके चल बाय सियू